हम कल से छोटे थे तब मछली की बहुत शौक थी सब पक हमारी सहेलियाँ भी पकड़ती थी तो हम भी साथ में पकड़ते थे लेकिन हम खाते नहीं है ल आस पास के लोग बा खाते हैं हम खाते भी नहीं लेकिन शौक बड़ी थी और रोहू है गिरई है कट्टन्ना है यह सब है तमान तन की है मछलियाँ रंग बिरंगी हैं यह सब तमाम है बहुत शौक थी बहुत शौक थी पकड़ने में और बहुत शौक थी पकड़ने में लेकिन खाते नहीं है टोला परोस के सब खाते हैं लोग लेकिन बहुत और पकड़ने में बहुत शौक थी और कट्टन्ना भी है मछली भी हैं गिरई है पडुआ कहते हैं रोहू कहते हैं रंग बिरंगी कहते हैं सब यही मछली कहते हैं कन्ना समुंद्र में होती हैं भी नदियाँ में होती हैं सब हो होती हैं हर प्रकार की मछलियाँ होती हैं और स और सुविधाएँ होती है लेकिन शौक थी खाते पीते हम भी नहीं हैं शौक बड़ी थी खाते पीते नहीं है और उस बहुत अच्छी बात है सडू

और सब सुविधाएँ भी है मछलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं देखने में बहुत अच्छी लगती हैं बहोत प्यारी लगती हैं सब कुछ सही है सब है